میرا نام ریشمہ ہے میں پرانی دلّی کے ترکمان گیٹ ایریا میں پیدا ہوئی وہاں پر میری زندگی کا سفر بیس سال رہا بیس سال کے بعد میری شادی ہو گئی اس کی شادی کے بعد زندگی بہت اچّھی گزری بچّے ہوئے بچّوں کے ساتھ اچّھا غزرا ٹائم اور ان کو پڑھانا ان کے ساتھ رہنا شوہر کا خیال رکھنا ان کے ساتھ رہنا ان کی ہر ضروریات کا انتظام کرنا ہر چیز کا وہ میرا آگے سے آ کے خیال رکھتے تھے اور اس کے بعد ان کا میں دھیان رکھتی تھی بہت اچّھے سے سارا ٹائم گزرتا رہا کبھی کبھی اسکول کا ٹائم بہت یاد آتا ہے ہمارے والد صاحب چاہتے تھے لڑکیاں پڑھیں ان کا فیصلہ بہت اچّھا تھا انہوں نے ہمیں پڑھایا ہم جبکہ آٹھ بہنیں تھے لیکن ہمارے والد صاحب نے یہی کوشش کی کہ ہم سب پڑھیں ہم نے سب نے اچھی پڑھائی حاصل کی اچّھے اسکولوں سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد ہماری الگ الگ شادی ہو گئی ہم سب بہنیں الگ الگ شہروں میں چلے گئے میں دلّی میں ہوں اور سب دہلی سے باہر بھی ہیں لیکن بہت اچھا وقت گزر رہا تھا پھر اچانک ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا والدہ کے انتقال کے ٹائم پہ پڑھتے تھے ہم اسکول کا بھی اور دوسری پڑھائی بھی اس وقت میں بہت مشکلات پیش آئیں لیکن وہ وقت بھی اللّہ تعالیٰ نے گزروا دیا اس کے بعد پھر شادی ہو گئی شادی کے بعد اپنی زندگی شروع کی اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوئی پھر بچّوں کے نیے شوہر کے نیے اور گھر والوں کے لیے جئیں آج ہمارے بچے ماشاء اللّہ بڑے ہیں بیٹا بھی بڑا ہو گیا بیٹی بھی بڑی ہو گئی بیٹے کا نام حمزہ ہے بیٹی کا نام اقصیٰ ہے آج دونوں زیر تعلیم ہیں بیٹا بارہویں کلاس میں ہے بیٹی گیارہویں کلاس میں ہے دونوں اپنی اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں آگے بھی کچھ بننا چاہتے ہیں آج کا دور پڑھائی کے بغیر بےکار ہے بچّوں کے نیے پڑھائی بہت ضروری ہے جب ہمارے والد صاحب نے اس ٹائم میں ہمارے لئیں سوچا تو آج اس وقت میں تو بہت ضروری ہے ہمارے والد صاحب نے سوچا تھا کہ لڑکیاں پڑھیں گی تو ایک خاندان پڑھے گا ان کی سوچ بہت اچّھی تھی آج ہمارے کام آتی ہے پڑھائی ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ہمیں جو پڑھنا ہو وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہم اپنا کام کر سکتے ہیں آرام سے ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی اپنا ہم دیکھ لیتے ہیں اور بچّوں کی بھی اگر کچھ پڑھائی میں پریشانی یا رکاوٹ آتی ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اسکول میں بھی جانا پڑتا ہے پیرنٹس میٹنگ بھی ہوتی ہے اس میں بھی ہم جا کے آرام سے اساتذہ سے بات کر لیتے ہیں اور ان کو بھی سمجھ آتا ہے کہ ہاں ہم بھی پڑھے لکھے ہیں ایسے کسی گھر سے بچّے نہیں آ رہے ان کے والد بھی پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی بہت ساتھ دیا بچّوں کی پڑھائی میں آج ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے بچّے اپنی پڑھائی مکمل کر لیں گے اس کے بعد جو جو چاہیں گے وہ لے لیں گے یہ آگے پڑھنا چاہیں گے آگے پڑھ لیں گے اپنا کام کرنا چاہیں گے اپنا کر لیں گے بیٹی اگر اور کچھ بننا چاہے گی تو ہم کوشش یہی کریں گے بیٹی کے لیے کہ جو وہ چاہتی ہے وہ اس کا پورا ہو جائے اور یہی ہماری زندگی ہے اس وقت بہت اچّھی گزر رہی ہے ترکمان گیٹ سے لے کے یہاں تک کا سفر یہی تھا میرا